हेल्ल' ओइ फंबाय नोंनि गारिया मानो एफाबां लेट जाखो एसेबां मोजां रायज्लायखानाय मैयानो सात्थायाव सफैनांगौमोन दासिमबो मानो सफैयाखै आंथ' हजोंहाय थिग टाइमाव सहैनांगोन ना एफा मोजां रायज्लायनायखौ मानो लेट खालामनांगौ जाखो आं नेगासिनो दं दे थाब फै बेसे गोबाव सम लाबावगोन दे थाब फै थाब फै आं नेगासिनो दं दे